भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहले से सुधर चुका है पहले मैंने कई बार यात्रा की है तो उसमें मुझे बहुत घटनाओं का सामना करना पड़ा जैसे कि हम मैंने बस से ट्रेवल किया था और यहाँ की बस बहुत ही बेकार थी इधर से उधर रोड भी ऐसी थी कि उसमें गड्ढे आते थे बहुत उससे बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते थे तो आज इसलिए अब की अब मतलब अच्छी अच्छी सड़कें बनने लगी हैं अच्छे सीमेंट यूज़ करने लगे अच्छी अच्छी रोड़े बन गई हैं जिससे हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा होते जा रहा है और अच्छी जैसे बड़ी बड़ी सिटिज़ हों और दिल्ली वगैरह हों उसमें सी एन जी बसेज़ का यूज़ किया जा रहा है ताकि पेट्रोल की पेट्रोल कम यूज़ करें और ज्यादा से ज्यादा सस्ते में है हम लोग निपट जाएँ तो इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा हो रहा है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा और अच्छा कर सकते हैं जैसे बसेज़ में टॉयलेट की सुविधाएँ प्रदान करें या वाशरूम को साफ़ सुथरा रखें ताकि बीमारियों से बच सकें